नमस्कार मैं हर्षिता बोल रही हूँ मेरी बात बीकानेर मिष्ठान भंडार से हो रही है मुझे आगामी कार्यक्रम के लिए बात करना था हम इस कार्यक्रम में कुछ मिठाइयाँ परोसने की योजना बना रहे हैं और हम आपकी मिठाई की दुकान से मिठाई मंगवाना चाहते हैं जी शादी कार्यक्रम पच्चीस को है साकेत नगर भोपाल में हम लगभग पाँच सौ व्यक्ति के आने की आशंका है